सर पेमेंट बढ़ा दीजिए न हाउस कीपिंग का

मेरा तो डिमांड है आठ हजार

सर अभी सर महँगाई महँगाई सर देख रहे हैं इतना इतना महँगाई बढ़ा हुआ है हम लोग का घर नहीं चल पाता है सर इतने में कम से कम आठ हजार कर दीजिए न फिर आप जब बुलाइएगा तब आना पड़ता है फिर झाड़ू पोछा करना पड़ता है घर में काम हो जाता है बहुत सारा कम से कम आठ हजार कर दीजिए

उतना में सर नहीं हो पाएगा कम से हाँ बोलिए

सर कम से कम

सर कम से कम सात हजार कर दीजिए न वो हम लोग का सर घर चलाना होता है पाँच हजार में कैसे चलेगा महँगाई बहुत बढ़ा हुआ है ठीक है सर ठीक

ठीक है सर ठीक है सर कल आते हैं सर घर पर